हँ हेलो हम तऽ बाबाधाम जाइत छी अहाँ कहाँ जाइत छी अच्छा की हुँ तऽ गा

गाड़ी घोड़ामे सुविधा छै ने सब चीजके पानि तानिके सुविधा अइ ने अच्छा हमरो सबके सहए छै हमहुँ सब जाइत छी बाबाधाम नहि तऽ सब चीज छै गाड़ी घोड़ामे बड़ सुंदर सब चीज सब चीज छै बड़ा सुंदर खूब फैल एलसँ गाड़ीमे रहऽ के सहऽके खाना पीना सब चीजके सुविधा छै हूँ हँ तऽ तऽ धर्म धर्म धरने रहैत छै लोक ने तऽ विनोदोके तऽ लेने अबतियै तऽ कनि कनि सङ्गे सङ्गे धर्म ओकरो भऽ जेतथि तऽ अपने सोझे चलि एलियै ओकरा नहि लऽकऽ गेलियै तऽ आर सब बड़ सुंदर छलैया ने बढ़िआँ जकाँ पहुँच गेलहुँ ने हँ

हँ हमहुँ सब पहुँच गेलहुँ हमहुँ सब पहुँच गेलहुँ अच्छा देखू घूमू फिरू हमहुँ सब घूमैत फिरैत छी सब आदमी हँ खाना पीना खा लेलहुँ ने राखू बड़ सुंदर